بہت گیم ہے اس کو میں جانتی ہوں پبجی ہے جیسے پھری پھائیو ہے اور ہے سارے بہت بچہ دن بھر دیکھتے رہتے ہیں اس کو میں پسند نہیں کرتی ہوں نہیں کھیلنا چاہیے جیسے دوڑ بھاگ فٹ بال ہے گیم ہے دوڑنا چاہیے بیٹ بلا کھیلنا چاہیے او موبائل کے ذریعہ سے یہ سب نہیں کرنا چاہیے پھری پھائیو جیسے گیم اوم نہیں کھیلنا چاہیے اس سے بچے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے یہ ایسا بات نہیں ہونا چاہیے اس پر گارجن کو دھیان رکھنا چاہیے کہ میرا بچہ کس طرح کا کھیل کھیل رہا ہے بچے تو بچہ ہوتا ہے جو چاہے گا وہی کرے گا مگر گارجن کو اس کے بارے میں دھیان رکھنا چاہیے پبجی نہیں کھیلنا چاہیے پبجی کتنے بچے کا زندگی کو برباد کر دیا ہے پبجی بہت خراب چیز ہے موبائل کے ذریعہ سے پھری پھائو یہ سب باہر میں کھیل کود بیٹ بلا یہ سب کھیلو گیند کھیلو ای سب کھیلو کھیلنا اچھی بات ہے ای سب دیکھنے سے اس گارجن کو اس پر دھیان دینا چاہیے بچے میرا بچہ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے پھری پھائو پبجی ای سب بہت خراب چیز ہے بچہ کو اتنا نہیں ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے میرے لیے کیا خراب ہے اس کا سوچ سمجھ گارجن کو ہونا چاہیے میرا بچہ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے بچے کو گارجن دھیان نہیں دے گا وہی کا وہی بچے برباد ہو جاتا ہے وہی بچے کو جو من میں آتا ہے وہی کرتا ہے اپنے ماں باپ کا عزت بھی نہیں کرتا ہے اسی لیے بچے کو بچے سے اس کا دھیان دینا چاہیے جو عادت بچے کو لگائیے گا وہی بچہ وہی کام کرے گا اس کے بعد